पहिरें ज़माने में मिक्सर ग्राइंडर न हुआ गैस सिलेंडर न हुआ ओवन न हुओ पर तॾहिं बि त कमु थींदो ई हुओ न पर हाणे जे ज़माने में सभु सुविधा असांखे मिली वेई आहे असांजे किचन में असांजे रसोईअ में मिक्सर बि आहे ग्राइंडर आहे गैस सिलेंडर आहे असांखे सभु सुविधा मिली वेई आहे पर फ़र्क़ु त आहे जीवन में पहिरों भाॼी ठाहिण लाइ सेयल भाॼी ठाहिण लाइ मसालो हेॾी देरि पहिरों खां ई असांखे तयारी करे रखिणी पवंदी हुई त असांखे ॾंडा कुंढीअ में पिसे पिसे करे मसालो पिसण में अधु कलाकु लॻी वेंदो हुओ पोइ तॾहिं वञी करे भाॼी ठहंदी हुई पोइ गैस सिलेंडर जे न हुआ स्टॉव ॿारण में ॾह पंद्रहां मिन्ट स्टॉव ॿारण में चालू थो थी वञे ऐं हिकु स्टॉव हुन में जॾहिं भाॼी ठहंदी पोइ तॾहिं वञी करे चांवर ठहंदो पोइ हिक भाॼी ठहंदी पोइ चांवर ठहंदो त हुन खां पोइ वञी करे ॿीं कोई भाॼी ठाहिणी हुजे या रोटी ठाहिणी हुजे तॾहिं थींदो पर हाणे हाणे त असांखे सभ सुविधा मिली वेई आहे फ़टाफ़ट कमु थिए थो टे चुल्हा वारा आहिनि गैस सिलेंडर त कंहिं खे त चारि चुल्हा वारा बि आहिनि हिकु चुल्हे ते भाॼी ठहंदी हिक ते ॿीं भाॼी ठहंदी हिक ते फुल्को पचाईंदासीं हिक ते चांवर रधजी था वञनि पर तॾहिं बि उहो स्वादि नाहे न पर पर पहिरों जो स्टॉव में जो रही करे आस्ते आस्ते सभु भाॼी ठहंदी हुई सभु उहो स्वादि ई अलॻि हो पर हाणे जे स्वादि में गेस सिलेंडर में जो गेस में जो रसोई ठाहियूं था हुन में उहो स्वादि नाहे न पहिरें जीअं पहिरों असांजी माउ भाॼी ठाहिण लाइ थोरी देरि अधु कलाकु कलाकु पहिरों ई सभु तयारी करे रखंदी हुई छो की स्टॉव ॿारिणो आहे स्टॉव ॿारींदी पोइ वरी भाॼी खे कट वधण में टाइम लॻंदो हाणे त चॉपर थी विया आहिनि चॉपर में फ़टाफ़ट फ़टाफ़ट बसर जी चॉप थी थो वञे पहिरों हथ सां चॉप बसर कटण में अधु कलाकु कलाकु लॻी वेंदो हुओ पर हाणे इअं नाहे हाणे टमाटो अगरि असांखे कटिणो आहे त टमाटा फ़टाफ़ट फ़टाफ़ट चॉपर में चॉप थी ता वञनि पर पहिरो त हथ सां मिर्चु टोमेटो बसर सभु कुझु हथ सां करिणो भाॼी असांखे भाॼी साफ़ु करण में सभु करण में ई टाइम लॻी वेंदो पर हाणे इअं नाहे न हाणे सभु कुझु फ़टाफ़ट थो थी वञे पर तॾहिं बि ख़ुशीअ नाहे मन में भाॼियुनि में इन्हनि में कुझु बि टेस्ट ई नाहे कंहिं रसोईअ में ऐं पहिरों दालि में खुशबू ईंदी हुई चांवर रधनि में ख़ुश्बू ईंदी हुई पर हाणे त उहो टेस्ट ई नाहे हाणे त उहो दालि में ख़ुश्बू नथी अचे सभु कुझु फ़ास्ट फ़ास्ट कमु थो थिए फ़ास्ट फ़ास्ट थियण खां पोइ बि माण्हुनि वटि टाइम नाहे ऐं पहिरों सभु कुझु आस्ते आस्ते करण खां पोइ बि माण्हुनि खे टाइम मिली वेंदो उहो पर हाणे जी ज़िंदगी अलॻि थी वेई आहे टाइम जी हेॾी बचति थियण खां पोइ बि हिक बियनि लाइ टाइम नाहे पुराने ज़माने जो रहणु सहण ई टोटली अलॻि हो हाणे जो रहणु सहणु हिकदमि ई अलॻि थी वियो आहे पहिरों सभु कुझु न हुअण खां पोइ बि सभु कुझु उहो हाणे सभु कुझु आहे पर तॾहिं बि कुझु नाहे इअं ज़िंदगी थी वेई आहे